میں ایک مصنف کے طور پر انسانی نفسیات پر مزید تخلیق کرنا چاہتا ہوں اور معاشرے کو فلاح و بہبودگی اور انسانیت کا درس دینا چاہتا ہوں انسانی نفسیات اور معاشرتی فلاح و بہبودی ایک ایسا پیچیدہ اور ہم آہنگ میدان ہیں جس میں فرد کے اندرونی خیالات جذبات اور رویے ساتھ ہی معاشرتی اور ثقافتی اثرات بھی شامل ہوتے ہیں انسان کے ذہن کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم نہ صرف اس کی داخلی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کے سماجی تعلقات اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں انسانی نفسیات میں گہرائی سے غور کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خیالات اور جذبات کس طرح ہماری دنیا کو دیکھنے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر اثرانداز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی فلاح و بہبود کا مقصد نہ صرف فرد کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بہتر بنانا ہے بلکہ پورے معاشرے کی ہم آہنگی اور انصاف کی فضا قائم بھی کرنا ہے میرے تخلیقی کام کا مقصد انسانی نفسیات کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے جو معاشرتی بہبود انسانیت کی خدمت اور فرد کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں میں اس تحریر میں ان موضوعات کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکیں